आं दाख्लै जोमग्रा गुफुर बायना लांदोंमोन आगर गोनां ओमफ्राय खनसे सुनायावनो बे आगरनि कालारफ्रा ओंखारनानै नांजोबदों आरो जिफ्राव जेनबा बे खुन्दुं गोथांनिमोन आरो आगरा बियो सुनाया कालारा ओंखारजोबदों मोजां नङा बायबा बायनानै लस मोनबाय लाजायाबो मायाबो मोजां मोनासै आङो ओरैनोसो दोननाय जाबाय